हॅलो हॅलो राज ज्वॅलर्स न्ही म्हाका नी एक भांगराची वस्त घेवपाक जाय आशिल्ली म्हाका म्हाका तुमचे कडल्यान थोडी कितें अशें कळटलें बाबा खंयचे खंयचे मोडॅल बरे आसात वा जें हांव घेवपाक शकतां एक मातशी व्हडली शी जाय हां बरो हार बी तसो तरेचो वेग वेगळी तुमचे हें पॅटंर्न्स आसतले न्ही तुमच्या दुकानार म्हाका म्हज्या चलयेक घेवपाक जाय आशिल्लें ताचें आतां लग्न थरला म्हणून म्हाका घेवपाक जाय तूं मातशें सांगूंक शकता म्हाका आं हॅलो सांगांत आं आनीक कितें वेगळे तरेचें आसा तें पारंपारीक आसा तें म्हाका कळ्ळ्यार चड बरें जातलें जें आमकां म्हजे चलयेक तें चड बरें सु आवडटा तसलें घालपाक

गोट बी वेगवेगळे तशे अशे तरेचे आसात गोट बाजूबंद आसा कुट्टरी आनी कडकड्या आटी बी आसा कडकड्यां आटी बी आसा फुलांची कितल्या फुलांची आसतली तुमची

हय हय तें बरें दिसता पळोवपाक हय गळ्यांत हार घालपाक असो बरो गळ्यांत घडगच दिसपा सारको असो हार कितेंय तरी सांग बरो आसा जर म्हाका म्हजे चलयेक तो खूब बरो दिसपाक जाय कित्याक ती व्हंकल जातली न्हू म्हणटकच व्हंकलेक तो सुंदर दिसपाक जाय न्हू सगळ्यां मीक मुखार असो उठून दिसपाक जाय अशे तरेचो

कंदमणी बी तसलें बी आसा लक्ष्मी हार बी तसलें दवरतात तुमी होय पूण ते हाजे आसता पळय ते तांदळे म्हण आसता पळय ताका एक लक्ष्मी आसता गजांतलक्ष्मी बी तश्या तरेचे हार बी मेळटले कितली पोवनाचें कितली पोवनाचें जावपा शकता बरेशें आं बरें तर आं बरें तर हांव तुमकां न्ही मागीर येवन कळयता कळ्ळें चलयेक विचारपाक जाय न्ही बरें दवरता आं